اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کچھ اہم اقدامات کر سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کچرا صحیح جگہ پر پھینکنا روزانہ کا کچرا کوڑے دان میں ڈالنا اور اس کو مقررہ وقت پر میونسپلٹی کی گاڑی کے حوالے کرنا پلاسٹک کے بجائے ایک کپڑے یا کاغذ کے تھیلوں کا استعمال کرنا ریسائکل ہونے والے مواد کو الگ رکھنا اور مقامی ریسائکلنگ سینٹرز تک پہنچانا اپنے گھر کے باہر اور گلیوں میں پودے لگانا تاکہ ماحول خوشگوار اور صاف رہے محلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر صفائی مہمات کا اہمتام کر کرنا گھر کے آس پاس کے گٹر اور نالیاں صاف رکھنا تاکہ پانی کے جمع نہ ہو اور مچھروں کی افزائش نہ ہو محلے میں صفائی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پروگرامز منعقد کرنا بچوں کو صفائی کی اہمیت اور اصولوں کے بارے میں تعلیم دینا مونسپلٹی کی صفائی مہمات میں حصہ لینا اور ان سے تعاون کرنا پڑوسیوں کے ساتھ مل کر صفائی کے اقدامات کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا خود کی اور اپنے گھر کے صفائی پر دھیان دینا اور عوامی جگہوں پر کچرا نہ پھینکنا اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکنا ان اقدامات کے ذریعے ہم اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں اور ایک صحت مند اور خوشگوار ماحول فراہم کر سکتے ہیں